हम अपन अभुनव से साँझा करै छी की जे बेसी संख्यामे आदमी घरमे आ गेल हय अब रिश्तेदारे सब हय मेहमान सब हय आ गेल हय ननदे हय नन्दोसी हय सब आयल हय कोइ भी रिश्तेदारी हय चाहे कोय करे कूटुम्ब आ गेल हय तऽ जास्ती खाना बनाबेके पर गेलक अब एकराके हय की तेजीमे की करू जल्दी जल्दीमे कैसे खाना बनाउ तऽ बस एक बगल दालि चढ़ा देली दालिके उपर पानि गरम होयके लेल रख देली तुरन्त पानि गरम भए गेलक तऽ दालि भी बन गेलक पानि भी गरम भए गेलक ओइमे चावल धोके लगा देली सब्जी बन गेलक दालि भात चावल दालि चावल बन गेलक तब फेर एक बगल आलू उबलेके लेल रख देली फटाफट आलू उबलि गेल ओइमे सब्जी जे भी हय आलू परवल आलू गोभी जे मौसमके सब्जी हय अपन हाली हाली सब्जी सब धोके तब तबके फ्राइ उराइ कर लेली एक साइडमे आ फटाफट खाना बना लेली गैस चूल्हा हय तऽ गैस चूल्हापर बनेली चूल्हा हय तऽ चूल्हापर एके बारमे दूगो चूल्हा जोड़ देली तीन गो आओर बस फटाफट झटपट तैयारी करके सब सामान फटाफट खाना बनाके खिया देली आदमीके अब दालि चावल पापड़ तिलौरी हय चटनी हय सब्जी हय तुरन्तमे गेली दही मँगा लेली दही मँगाके रख देली